हेलो मां रितू बलानी थी ॻाल्हायां ॿुधायो हा हा ॿुधायो हा हा भेण मिलिजी वेंदव अच्छा मंझंदि जी रोटी मोकिलियांव अच्छा सादी रोटी मोकिलियांव कि कुझु सुठो सुठो ठाहे मोकिलियांव ॿुधायो हा हा ॿुधायो

हा हा मिलिजी वेंदव सभु सुठे सां मसालेदार गरम गरम रोटी ठाहे ॾींदीसांव मां तव्हां खे ऐं मिठो बि जेको जलेबी ऐं मावा बाटी अथव एकदम फ़्रेश तव्हां खे ताज़ा ताज़ा ठाहे ॾींदीसांव ॾाढी वणंदव ऐं तव्हां चयो था हिते रहियल आयो त घणे ॾींहंनि जे लाइ रहियल आहियो ऐं अच्छा अच्छा ऐं तव्हां घणा माण्हू आहियो अच्छा चार माण्हू आहियो ठीकु आहे ठीकु आहे दीदी थी वेंदव पोइ तव्हां खे ईअंई सीक कबाब जीअं त भई अफ़गानी रोटी थी वई त तव्हां खे अॻिते चार ॾींहंनि लाइ बि ईअईं पकवान खपंदा कि तव्हां खे ॿियो कुझु खाईंदव तव्हां अच्छा त अॻिते हा तव्हां खे मां त गेरेंटी थी वठांव तव्हां खे अॼु जी रोटी वणंदी ई वणंदी ईअं त मूंखे ख़बर आहे तॾहिं मां पुछांव थी ऐं त तव्हां कि भई सिंधी रोटी खपेव पाण में असां सिंधी आहियूं तव्हां खे सभु मिली वेंदो सिंधी में भई दाल पकवान अथव कढ़ी चांवर आहिनि कोकियूं आहिनि डोढो चटणियूं जेको तव्हां चईंदा बि पटाटा रस सभु मिली वेंदव तव्हां ॿुधायो जेको बि तव्हां खाईंदव मां ठाहे ॾींदीसांव सुठो सुठो हा हा हा ठीकु आहे अच्छा अच्छा हा बिल्कुलु हा बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं मां इहो पई चवां अॼु जीअं तव्हां रोटी थोरी ॾाढी सुठी घुराई अथव न त अॼु जी हिक माण्हू जी रोटी जो अघु सौ रुपया थींदव पर जेकी सिंधी रोटी आहे असांजी उहा थोरी मतिलबु उन जो अघु असां असी रुपया लगाईंदा आहियूं हा न हा हा न त ऐं तव्हां खे पहुचाए वञिणी आहे तव्हां धर्मशाला में रुकियल आहियो हिते कटनीअ जी अच्छा अच्छा त तव्हां खे भई मतिलबु चार माण्हुनि जी रोटी खपे याने चार टिफ़िन खपनव त मां चार टिफ़िन ॾेई रखंदीसांव तव्हां खे इहा त काई ॻाल्हि कोन्हे पोइ तव्हां मूंखे टिफ़िन वापसि कीअं कंदव अच्छा ॾियणु त मां अची वेंदीसांव तव्हां अची था सघो ॾियणु न त मां वठणु अचांव अच्छा ठीकु आहे मां उहो ॾिसंदमि ॾिसंदमि ऐं ठीकु आहे अॼु मां मंझंदि जी रोटी मां तव्हां खे मोकिलियांव थी पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाइजो तव्हां खे अॻिते जी बि खपेव त मां ठाहे ॾींदीसांव सिंधी पकवान तव्हां खे अॼु त तव्हां खे सीक कबाब पोहा जलेबी ऐं मावा बाटी चयेव न हा ठीकु आहे सभु कुझु मां मसालेदार बढ़िया गरम गरम हा सभु मोकिले थी छॾांव धरमशाला में अॼु तव्हां जो नालो छाहे तव्हां जो नालो हा हा बिल्कुलु भेण मां मोकिले थी छॾांव ऐं पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाइजो ठीकु आहे हा जय झूलेलाल